جی جی جی ہاں بالکل آپ لیپ ٹاپ شو روم سے بات میں یہاں پہ کام یہاں میرا لیپ ٹاپ کا شو روم آپ کو وہیں بات ہو رہی ہے جی جی جی

میرے پاس مختلف طرح کے لیپ ٹاپس ہیں وہ پھر اس بات پہ منحصر ہے کہ آپ کو کس کام کے لیے چاہیے میں الگ الگ کمپنی کے لیپ ٹاپ رکھتا ہوں اور اگر اسٹوڈینٹس کے لیے الگ لیپ ٹاپ رکھتا ہوں آفس کے کام کے لیے الگ ہے گیم گیمنگ کے لیے لیپ ٹاپ الگ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ فوٹو ایڈیٹنگ کے لیے الگ لیپ ٹاپ ہیں سب الگ الگ ویرائیٹی کے ہیں اور الگ الگ بجٹ میں رکھتا ہوں تو اگر آپ مجھے آپ اپنا بجٹ بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ کس کام کے لیے چاہیے تو میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے بہت صحیح لیپ ٹاپ آپ کو میں مشورہ دوں گا لیپ ٹاپ لینے کا ٹھیک ٹھیک جی جی جی اچھا ٹھیک ہے مطلب آئی میں یہ سمجھ پا رہا ہوں آپ کی اس بات سے کہ آپ کو ہاں ہاں کام کام بہت آپ کا کام بہت اسموتھلی اور سہولیت سے ہو اور تھوڑی بہت آپ گیمنگ بھی کر سکیں

جی جی تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پچاس ہزار آپ کو تھوڑا سا پیسہ اور بڑھانا چاہیے پانچ سے دس ہزار تو آپ کو بہت بیسٹ لیپ ٹاپ میں بتا سکتا ہوں ہاں دیکھیے میرے پاس میرے پاس الگ الگ کمپنی کے ہیں جیسے ڈیل کا بھی رکھتا ہوں ایچ پی کا رکھتا ہوں اور ایپل کا بھی ہے میرے پاس اس کے علاوہ ایسوس کا بھی ہے سیمسنگ کا بھی ہے تو ڈیل کا جو لیپ ٹاپ ہے ٹھیک ہے ڈیل لیٹیٹیوٹ ڈیل فائو ہے وہ لیپ ٹاپ اس کی قیمت جو ہے ستاون ہزار پڑے گی آپ کو اور وہ لیپ ٹاپ جو ہے اس میں بارہ جی بی کا ریم ہے اس میں اور وہ پانچ سو بارہ جی بی اسٹوریج ہے اور بالکل لیٹیسٹ ونڈو ہے اس کا ایک دم نیا ونڈو الیون ہے اور جو اس کے اندر چپ لگی ہوئی ہے میموری چپ جس پہ وہ چلتا ہے جس کو پروسیسر بولتے ہیں ہم وہ انٹیل کا ہے انٹیل کا آئی سیون تو اس میں کیا ہے کہ آپ آپ جب گیمنگ گیم کھیلیں گے تو آپ بہت آپ اسموتھلی اور بہت آسانی سے گیم آپ کا چلے گا اس میں آپ کو بہت اچھا مزہ آئے گا اس کی اسکرین بھی ایک دم فل ایچ ڈی ہے فور کے اسکرین ہے آپ کو بالکل بھی اس میں لیگنگ نہیں آئے گی اور جب آپ دوسرے کام کام وغیرہ کریں گے تو بہت آسانی سے آپ کا کام ہوگا انٹرنیٹ بھی بہت اچھا چلے گا کیونکہ ایک دم لیٹیسٹ ہے یہ اور اس کا پروسیسر بہت اچھا ہے تو یہ جو ایک لیپ ٹاپ ہے میں ہاں اس پہ اس کی دیکھیے یہ پروسیس پروسیسر اس کا اچھا ہے تو بیٹری بہت لمبے ٹائم تک جائے گی آپ آرام سے اس پہ اگر لگاتار کام کر رہے ہیں ساڑے تین گھنٹے تک آرام سے آپ اس کو بنا چارجنگ کے مطلب ایک بار فل چارج کرنے کے بعد آپ چلا سکتے ہیں تو یہ بہت سب سے بڑھیا لیپ ٹاپ ہے اس دام میں میں آپ کو یہ اس لیپ ٹاپ کا مشورہ دوں گا اگر آپ کو چاہیے تو آپ میرے شاپ پہ آ سکتے ہیں اور آ کے آپ کو میں دکھا دوں گا وہ لیپ ٹاپ آپ کو لینا ہو تو اس وقت لے لیجیے گا کلر تو مطلب بنیادی طور سے زیادہ تر دو ہی کلر جو ہیں وہ آتے ہیں اس میں ایک تو بلیک کلر آتا ہے اور ایک سلور کلر آتا ہے چاندنی کلر کا جو آتا ہے تو آپ کو جو اچھا لگے جو پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں تو ٹچ اسکرین کے لیے ہاں نہیں تو ٹچ اسکرین بھی آتی ہے اس میں لیکن ٹچ اسکرین والے کے لیے ہم کو تھوڑا سا اور اپنا بجٹ بڑھانا پڑے گا سمجھ رہے ہیں ہاں اور پانچ ہزار روپئے جب ہم بجٹ بڑھائیں گے تو ٹچ والا بھی آ جائے گا لیکن ٹچ والے میں تھوڑی سی تھوڑی سی دقت یہ آتی ہے کہ اگر کہیں کہیں رکھا ہم نے اور غلطی سے ہاتھ سے لگ کے دب وب گیا تو اسکرین کے جانے کا تھوڑا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس میں کیونکہ اس کا جو اسکرین ہوتا ہے بہت حساس ہوتا ہے ذرا سا تیز تو ٹچ اسکرین والا بھی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے آپ شام میں ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی